बर' रावखौ गाहायै आसामाव थानाय आरो आसामनि साखाथियाव थानाय अवेस्ट बेंगल बांग्लादेश नेपालफोराव थानाय बर' सुबुंफोरा रायज्लायो आरो बियो भारतनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनसे राव बे बर' रावखौ आथिखालाव भारतनि दाइनथि फारिलाइयाव सोनाय जाबाय आरो दाइनथि फारिलाइयाव सोनायबायदियै बर' भासाखौ जोङो भारतआव मोनफ्रोमबो जायगायाव जोङो रायज्लायनो हायो मोनफ्रोमबो जायगायाव जोङो बाहायनो हायो मावख'आरि राव हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो मावख'आव जोङो बे बर' रावखौ जोङो बाहायनो हायो आरो आथिखालाव बर'आव गोजोन गोरोबथाजों जोङो मोननो हानायबायदियै बर' रावखौ आसामनि एससियेट लेंगुवेजबो जोङो होननानै लायो आरो बेबायदियै जोङो आसामाव बर' रावखौ मोनफ्रोमबो अफिस खासारि मावख'फ्राव जोङो बाहायबोबाय थादों आरो बर' बर' रावखौ साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा रायज्लायो बर' रावखौ भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो आथिखालाव बाहायो आरो बर' रावखौ दाइनथि फारिलायाव मोननाय लोगो लोगोनो जों बर' रावजोंनो जोङो जायखिजाया मावख'फ्राव बाहायनायजों लोगोसे जोङो मावख'फ्राव बर' रावजोंनो जोङो एफ्लिकेसोनबो लिरनो हायोब्ला जोङो बर' रावखौनो बाहायनो हायो